तुवाले बी म्हाका तुवाले भरपाक खूब आवडटा म्हाका आटीवयले हातीन भरलेले सुद्दां कोयनूर सुत आनी आनी तें मोटी सुतां येला तेजी बरोवंक पिलो कवरां बेडशीटां चादरां आनी तें लोक मुद्दोम येता म्हणजे तें हातीन शिवलें भरलेलीं तें पिड्ड्यार जायना म्हणटा लोक आनी कलर बी तशें उरता पॅच वर्क एक आवडटा म्हाका तो पॅच वर्क सुद्दां केल्लें कांय जायना सायडी भिणून बी पॅच वर्क केलो आनी सायडी भिल्ली जाल्यार आनी हांव हातीन सायडीच्यान सुद्दां मशीन मारिना सायडीन सुद्दां हांव हातीन बरें विणून करता तें विडलें हातीन मेटलें बी म्हणटकीर पिड्ड्यार कांयच जावपा शकना आनी आतां आतां चड जायना म्हणो हांव मशिनाचेर करता थोडें थोडें पण लोकां हाती वयल्यान चड आवडटा गजडी बीन बऱ्यो जाता म्हणटा तूज्यो त्यो आतां मेटल्यो बी म्हणटकीर गजाली पिड्ड्यार जावपाक पावना मशिना फुडें घातलेलें मशीनां वयल्या गजाली थोड्या आवडना हातीन शिवल्ली बरी आवडटा रजई आनी सोफा कवरां सोफाचेर घालपा वयल्यान दिवानाचेर घालपा ते बी मशिनाचेर करता डिजायन काडून तें बी लोकांक खूब आवडटा आनी लोक येता ऑर्डर आनी तुजे बरें जाता म्हणटा आनी एक कले बद्दल जें सांगता तितलें थोडें आनी सांगपा हें आतां उतरां सुट्टा तितलींय थोडीं अशें शिवणे बद्दल खूबशें आहा किदें किदें आतां तें पयलीं आमी केल्लें म्हणून ही आतां भुरग्यां वाज आतां भुरग्यांक इंट्रेस्ट ना आतां आतां भुरग्यांक फक्त मोबायलूत घेवन बसता भुरगीं हेजे बद्दल चड इंट्रस्ट बी ना भुरग्यांक आतां हे केन्नाय चड गिरायक बी आसलें जाल्यार हरशीं काम हातीन म्हळ्यार चड स्लो जातलें मागीर तें हांव थोडे मशिनाचे करता फास्ट जावपाक लागून